हाँ मैं बता सकती हूँ दस से दस लाख के बीच के पाँच अंक आठ हजार आठ सौ अठयासी छः लाख छः हजार दो लाख तीन सौ पाँच हजार पाँच सौ दो चार लाख एक सौ एक